جی ہاں میں عام طور پر پریشر کوکر استعمال کرتا ہوں کیونکہ یہ وقت بچاتا ہے اور ایندھن کی بچت بھی ہوتی ہے تاہم کھلے برتن میں پکانے سے ذائقہ قدرے زیادہ بھرپور اور قدرتی محسوس ہوتا ہے کیونکہ کھلے برتن میں کھانا کھانا آہستہ آہستہ گلتا ہے مگر مجھے پریشر کوکر میں کھانا پکانا زیادہ پسند ہے کیونکہ پریشر کوکر میں کھانا جلدی پک جاتا ہے اور اس سے ہمیں آسانی بھی ہوتی ہے خاص طور سے مصروف زندگی میں